अगर हम धर्म में नृत्य और उसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे नवरात्रि होते हैं उस वक्त दांडिया जो है वो महोत्सव होता है गणेश महोत्सव होता है गणेश चतुर्थी पे तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम होते हैं हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं हम लोग धर्म जो धर्म और धार्मिक चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं तो जब भी हमारे यहाँ कोई धार्मिक जो कार्यक्रम होता है या कोई भी बड़ा त्योहार होता है उस पर बड़े से बड़ा कोई ना कोई नाच का या नृत्य का कोई ना कोई कार्यक्रम रखते हैं नवरात्रों पे डांडिया रखते हैं तो इस प्रकार के हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे धार्मिक जो हैं क्षेत्र में वो नृत्य और बाँकि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है